इस्कूल के बाद शाम की ट्यूसन प्राइवेट क्लासेस के बारे में आज कल यह बहुत ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि हर बच्चा उस के पेरेंट्स हर बच्चे को हमेशा व्यस्त रखना चाहते हैं पढ़ाई के मामले में ना कि खेल कूद करवाते हैं और इस्कूल के बाद सीधा ही वो प्राइवेट ट्यूसन के पास भेज देते हैं जिस से बच्चे के ऊपर बहुत सारा लोड आ जाता है इस्कूल का होमवर्क एन और जो होता है क्लासेज होती हैं प्राइवेट ट्यूसन उन का भी जो होमबर्क होता है वो भी करना पड़ता है एवं हमारे जो ओवर पढ़ाई हो जाती है जिस से बच्चे का दिमाग भी कमजोर होने लगता है एवं उस के ऊपर बचपन से ही बहुत सारा लोड पड़ जाता है इस से वो पढ़ाई भी बहुत कम कर पता है इसी लिए ये प्राइवेट ट्यूसन क्लासेज अच्छी नहीं है इस लिए इन को बंद करवा दिया जाए एवं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ही बच्चों के लिए पर्याप्त रहता है